हैल्लो हां जी हां जी हां जी अच्छा ओहो लाई दी ही गड्डी पर पार्किंग ऐनी ही जगह उद्धर ओह् कुदै लब्भी दे लाई ओड़ी में शापिंग करन आए दा आहो आहो आहो आहो बस आया में पंज्जें मिन्टें च आया में बापस में थोह्ड़ा जा कम्म करा दा हा आया में पंज्जें मिन्टें च हां जाम लग्गे दा उद्धर कोई निं में बस पंज्जें मिन्टें च उत्थै